जेह्ड़ा अज्ज दा युवा वर्ग ऐ उसी अपने जेह्ड़ा कल्चर ऐ ओह्दे बारे च उसी बिलकुल पता निं ऐ ओह् दूऐ होर कम्में च लग्गा दा रौह्ंदा पर उसी एह् निं पता कि जेह्ड़ा साढ़ा कल्चर ऐ जि'न्नियां साढ़ियां कल्चरल वैल्यूज न उ'न्दे च कि'न्ना किश असें सिक्खने आस्तै अज्ज कल दा युवा वर्ग जेह्ड़ा ओह् दूऐ दूऐ क'म्में च लग्गे दा रौहंदा उ'नें ई एह् निं पता की उ'न्दा जेह्ड़ा कल्चर ऐ ओह् कि'न्ना किश उ'नें गी सखाई सकदा जि'यां की उधमपुरै दी गल्ल गै लेई लेचै इ'त्थें बड़े घट्ट बच्चे न जेह्ड़े जि'नें ई पता निं ऐ की उ'न्दा कल्चर केह् ऐ छड़ा इ'यां पता की डुग्गर बिच अस रौहंदे ते डुग्गर डोगरा दे कल्चर पर उ'नें ई एह् निं पता की एह् कु'त्थुआं आया एह्दे बिच केह्ड़े केह्ड़े लोक गीत न केह्ड़े केह्ड़े लोक नाच न ते अज्ज कलै दा जेह्ड़ा युवा वर्ग ऐ ओह् सारा किश भु'ल्ला दा बल्कि ओह् दूइयें चीजें ई सिक्खने च जादै जोर पा दा ते अपनी जेह्ड़ी ओह्दियां कल्चरल वैल्यूज न उ'नें ई घट्ट सिक्खा दा उ'न्दे बारे च ना कुसै कोला पुच्छदा ना बड्डे कोला पुच्छदा की के अज्ज दा जेह्ड़ा युवा वर्ग ऐ ओह् बड़ा बिजी ऐ होर ओह् अपनी जेह्ड़ियां कल्चरल वैल्यूज न उ'नें ई घट्ट ओह् ओह्दे उप्पर ध्यान दिंदा